अॼ जे रोज़मरह जी ज़िन्दगीअ में असांखे पाणीअ जो महत्व सम्झणु खपे पाणी असांखे रोटी ठाहिण लाइ कपिड़ा धुअण लाइ साफ़ु सफ़ाई लाइ पीअण लाइ ऐं ॿियो केतिरनि कम लाइ कमु अचे थो असांखे पाणीअ जो इस्तेमालु हिसाब सां करणु खपे ऐं असांखे ब पंहिंजे ॿारनि खे बि सम्झाइण खपे पाणी जेतिरी घुर्ज अथव ओतिरो गिलास में भरे पियो बाक़ी हारियो न ऐं सनानु करण जे वक़्त बि नलको खोले छॾे न ॾियो सनानु करे नलको बंदि करे छॾिण खपे ऐं पंहिंजे घर जी कमु वारीअ खे बि सम्झाइण खपे जेतिरो थी सघई पाणी संभाले हलाइण खपे अॼ बि कंहिं गांवनि में पाणी न ईंदो आहे उते माण्हू खूहनि नदियुनि मां पाणी भरे घर जो गुज़ारो कंदा आहिनि तंहिं करे असांखे शहरनि में पाणी सुठो आहे असांखे पंहिंजी सम्झ रखणु खपे ऐं घर में इस्तेमालु करण जो पाणी हिसाब सां इस्तेमालु कजे त वधीक बेटर आहे